हैल्लो जी जी नमस्ते जी जी मैम जी जी मैम होर सनाओ तुस ठीक हो हांजी मैम नमस्ते जी जी मैम कोई ना किन्ने किन्ने घैंटे लेई चाहिदा ठीक मैम में तुसें दो मिंट इ'यां रक्खेओ में तुसें ई चैक्क करियै सनान्नां नेईं मैम उस दिन दी कोई खास बुकिंग ते नेईं ऐ पर हां तुस ठारां तरीक ठारां तुसें अगले म्हीने दी ना ठीक ऐ मैम तुस टाइमिंग सनाई ओड़ो किन्ने घैंटे लेई प्रापर चाहिदा ते होर केह् अरेंजमैंट तुसें गी चाहिदे ओह् सनाएओ ठीक ऐ मैम ओके मैम होर सिटिंग कपैसिटी किन्नी ओके मैम ठीक ठीक ऐ मतलब जेह्ड़ा लंच बगैरा जां स्नैक्स होने ठीक मैम

ऐक्चुअली ऐक्चुअली मैम डैकोरेशन अस करी ओड़गे ते अरेंजमैंट्स तुसें सारा कुछ प्रोवाइड कराई देई ओड़गे तुसें जेह्ड़े हलवाई हुलवूई तुसें आह्नने पौने हांजी हां हांजी हांजी जी जी मैम ज'गा ओके मैम ज'गा मैम ज'गा अस प्रोवाइड कराई ओड़गे बंदे तुसें आह्नने पौने जी ओके मैम कोई ना मैम मैम आं चीफ गैस्ट लेई लागे के ऐल्ल सैहगल हाल ऐ उद्धर करिड़गे तुं'दा इंतजाम ठीक ऐ मैम जी जी मैम ठीक ऐ मैम जेह्ड़े स्टूडैंट्स लेई अरेंजमैंट्स होना ओह् मैम ओपन हाल च होना ते जेह्ड़े चीफ गैस्ट लेई उं'दे लेई बक्खरे करी ओड़गे पैसे मैम में तुसें गी काल करियै में अरेंजमैंट पैह्लें मिगी दिक्खी लैन देओ पूरा फिर तुसें गी सनान्नां में में काल करियै ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ओके जी ठीक ऐ ओके थैन्क यू ठीक ऐ मैम में ठीक ऐ मैम